हम खेल मैच मैं जैसे की आई पी एल देखतें हैं अपने यहाँ आई पी एल होने वाला भी है आई पी एल हम लोग यूट्यूब पर देखते है या तो हॉटस्टार पर देखते हैं प्रीमियम लेकर आई पी एल देखते हैं जिससे हमें नौलेज भी मिलता है इसमें हमलोग इंडिया के के तरफ़ से रहते इंडिया के खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग उनका उत्साहवर्धन करते हैं उनको और टी वी पर मैच देखते हैं यूट्यूब पर देखते हैं कभी कभी लाइव हॉटस्टार पर देखते हैं यह सब हम लोग इन प्लेटफॉर्म से हमलोग मैच देखते हैं और यह सब मैच हमलोग अपने दोस्तों के साथ देखते हैं फ़िर उसके कितना रन कौन ने लाया कौन प्लेयर कैसे खेला किसके किसके साथ मैच हुआ ये सब बातें हम लोग अपने दोस्तों को साथ बतातें हैं इसके में चर्चा करतें हैं इससे हम लोग को आनंद मिलता है बहुत ही और हम लोग इंडिया के मैच ज़्यादा देखते हैं इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ज़्यादा पसंद करते हैं और इंडिया के तरफ़ से हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन हैं इसलिए हम लोग इंडिया का मैच ज़्यादा देखते हैं है और यह मैच हम लोग लाइव यूट्यूब पर टी वी पर हॉस्टार पर देखतें हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखतें हैं कभी प्रीमियम लेकर कभी नहीं प्रीमियम लेकर हम लोग देखतें हैं और अपने दोस्तों से यह सब साझा करते हैं प्लेयर की हम लोग किस तरीके से मतलब आज कौन प्लेयर कैसा खेला कितना रन बनाया कितना विकेट गिरा कहाँ पर मैच था सब हम लोग कभी कभी हम लोग स्टेडियम में भी जाकर देखते हैं स्टेडियम में मैच देखते हैं